ग्रामीण इलाकामे तऽ दिक्कत छै हर चीजके मतलब जेना की कहैत छै पढ़ाइ लिखाइके हर चीजके दिक्कत छै ताहि लए कऽ जे छै बाहर जाए पड़ैत छै बगलमे सहरसा जिला छै ओतय हर चीजके व्यवस्था छै तऽ हमरा आओर ओतहिए जाइत छियै वहांँपर जे छै पढ़ाइ लिखाइके वहाँ अच्छा जरिया छै जे छै से वहीँपर जा कऽ बाल बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ हर चीज संस्थासभ बढ़िआँ बढ़िआँ छै तऽ ओतहि लए कऽ हमसभ ओतहियेसँ हर चीज करैत छियै आ यहीसभ छै आओर आओर खाना पीनाके भी हर चीजसभ जे छै वहीँ एवेलेबल छै बहुत समान हमरा आओरकेँ सहरसेसँ लाबय पड़ैत छै शहरी इलाका सभसँ हमसभ गाँव इलाकामे छी ओहि लए बहुत समान एवेलेबल नहि छै एतय तऽ बाल बच्चाके आगे फ्युचरके लिए हमसभ बाहर रहय लए चाहैत छी बाहर ही रहय चाहैत छियै आओर ई कोशिश केलहुँ जे बाहर रहबै तऽ बाल बच्चा हमर पढ़तै आ हमहूँसभ बाहरे पढ़लियै हेँ गाँव गाँव घरमे तऽ एहन कोनो खास पढ़ाइ लिखाइ होइत नहि छै जे बाल बच्चा कुछ करि सकतै एहि वजहसँ बाहरसँ ही हर चीजके लए विधि व्यवस्था छै तऽ ताहि लए कऽ आओर कोनो बात नहि छै आ इएहसभ चीज छै जेकि गाँव घरमे नहि छै शहरी इलाका जा कऽ लोक एकर अथी करैत छै तऽ ताहि लए कऽ जे छै शहर ही ठीक छै हमरा आओरके शहरमे ताहि लऽ के कोशिश केलहुँ जे शहर जाके ही मतलब ओहिमे अथी करू